डांस करण सां असां स्वस्थ रहंदा आहियूं जीअं माण्हू योगा कंदा आहिनि होड़े तरीक़े सां असां डांस बि कंदा आहियूं डांस में बि हथनि पेरनि जो मूमेंट थींदो रहंदो आहे वर्ज़िश थींदी रहंदी आहे उन्ही टाइम असां गाना ॿुधी करे डांस जे उन्ही उन्ही तरीक़े जो डांस कंदा रहंदा आहियूं त अंदरि जो मनु जेको ग़मु बि हूंदो उहो बि ख़ुशी अनुभव करणु लॻंदो आहे छोकी असांजो ग थींदो आहे की पूरे पूरे गाने ते ओड़े तरीक़े जा हथ पेर हिलाए करे डांस करे करे पंहिंजे मन खे विंदराईंदा आहियूं गाना हिकिड़ो हली वेंदो ॿियो ईंदो ओड़े तरीक़े सां जा असांजा हथ पेर बि हिलण लॻंदा योगा कंदा आहियूं उन तरीक़े सां डांस में बि असांजा हथ पेर हिलंदा रहंदा आहिनि हो पंहिंजो पंहिंजो कमु कंदा आहिनि ताकी असांजो शरीरु बि उन्ही तरीक़े सां स्वस्थ रहंदो आहे उन्ही खां पोइ कोई थकान न महसूसु थींदी आहे न मन में कोई शंका रहंदी आहे उन्ही टाइम मनु बसि ख़ुशि हूंदो आहे छोकी असां गाना ॿुधी ॿुधी करे उन्ही ते पंहिंजे हथनि पेरनि जो डांस कंदा रहंदा आहियूं असांजा ॿार बि ॾिसंदा रहंदा आहिनि की कहिड़े तरीक़े सां असांजा वॾा कनि था पिया त ॿारनि में बि उहो ई सभु करण जी ईंदी आहे ऐं ॿारनि खे ॾिसी ॾिसी करे वॾनि खे और थींदो आहे की असां और सुठो कयऊं ताकी ॿार असांखां अॻिते निकिरनि त ॿारनि खे ॾिसी करे असां सिखंदा आहियूं असांखे ॾिसी करे ॿार कंदा आहिनि त उन्ही तरीक़े सां डांस असांखे स्वस्थ बि रखंदो आहे असांजे मन में जेको ग़मु हूंदो आहे उहो बि हली वेंदो आहे उन्ही टाइम ते ख़ुशी हूंदी आहे असां इन्ही लाइ डांस करण ते सहमत रहंदा आहियूं की रोज़ु माण्हू खे घट में घटि अधु मुनो कलाकु डांस त डेली करणु खपे